सिंधियुनि में जाम कलायूं आहिनि कपिड़ा आहिनि जो जाम ख़ासि ऐं असांजी संस्कृति लाइ जीअं छेज छेज ॿुधी करे सभिनीनि सिंधीअ जा पेर त थिरकी वेंदा आहिनि सभिनीनि खे डांस करण जो जाम मन कंदो आहे ऐं छेज असांजी हिकु कलाउनि मां हिकु आहे असांजे कपिड़नि में ॾिसो वञे त असांजी सिंधी टोपी जाम मशहूरु आहे त हुन जी हिकु अलॻि ई पहचान आहे असांजी त जाम असांजे लाइ जाम ख़ासि आहे उहा असांखे एतिरी वणंदी आहे कि असां जाम हुन सां प्यार कंदा आहियूं ॿियो थी वियो असांजो सिंधी अजरक सिंधी अजरक सां बि असांखे ओतिरो ई प्यार आहे जिन जी सिंधी टोपीअ सां उहो बि असांजे लाइ जाम ख़ासि आहे ईअं ॿिए ॿई शयूं आहे छेज इहे सभु असांजी जेतिरी बि कलाऊं आहिनि जेतिरा बि कपिड़ा आहिनि सिंधी संस्कृतीअ जा ऐं असांजे लाइ जाम ख़ासि आहिनि छो के त असांजे वॾनि खां असांखे मिलाइण जो पाकिस्तान में रहंदा हुया हुननि खां असांखे सभु मिलियो आहे ऐं असांखे इन खे विञाइणु न खपे हिननि जी अहमियत समुझणी खपे ऐं समुझणो खपे कि हे असांजे लाइ जाम ज़रूरी आहे ऐं असांखे हिननि सां प्यार करिणो खपे ऐं जाम ख़ासि आहे मुंहिंजे लाइ मुंहिंजी लाइफ़ में हिननि जी जाम अहमियत आहे ऐं मां जाम गर्व महसूसु कंदी आहियां कि मां सिंधी आहियां ऐं मुंहिंजी संस्कृतीअ में हेतिरो सुठियूं कलाऊं ऐं कपिड़ा ऐं सभु जाम सुठो आहे ऐं मूंखे जाम वणंदो आहे इहो सभु